हमारे इस राज्य में बहुत सारे पूजा स्थल है जैसे के मोती डोंगरी के गणेश जी आमेर की माता जी हैं पुष्कर के ब्रह्मा जी हैं बहुत सारे स्थल है जितने बताये जाए उतने ही कम है वैसे एक और स्थल है मोती डोंगरी के ऊपर शिव मंदिर है वहाँ महा शिवरात्रि के दिन ही सिर्फ़ एक ही दिन वो मंदिर खुलता है शिवरात्रि के दिन वहाँ पर सब से पहली जो पूजा करी जाती है वो राजघराने की राज माता करती है और उनके पूजा करने के बाद ही बाकि लोग वहाँ जाते है पूजा करते हैं उस सा उस दिन वहाँ पर बहुत भीड़ लगती है सुबह से शाम हो जाती है भक्तगण वहाँ लाइन में खड़े रहते है वह एक ऐसा मंदिर है जयपुर का की सिर्फ़ शिवरात्रि के दिन ही खुलता है और भक्तों की उस मंदिर के प्रति बड़ी आस्था है मोती डोंगरी गणेश मंदिर हर बुधवार वहाँ मेला लगता है वहीं पर आपको बिरला मंदिर भी देखने को मिलेगा नारायण जी का मंदिर है और बहुत ही अच्छा मंदिर है